हैलो नमस्ते गगन जी माम जी एह् ट्रेन दी बुकिंग करनी ऐ ते तुस ट्रेन दी बुकिंग करी लैने ओ जी ते में अमृतसर दा दिल्ली जाना ऐ ते एह्दा किराया किन्ना अच्छा ते एसी वन लैना ऐ आं ते ओह्दा किराया किन्ना अच्छा ते एसी टू च अच्छा अच्छा अं ते अच्छा अगर इंया लैनां होऐ ते अं ते अच्छा बस्स बिच जाना होऐ ते किराया किन्ना अच्छा अच्छा आं सारी आं आं सबकुछ चाहिदा असेंगी आं उद्धर जाना असें आं आं टिकट करी ओड़ो ते टाईम किन्ना ट्रेन दा अच्छा अच्छा बाकी ट्रेन दा टाईम किन्ना आं अच्छा अच्छा आं मेरा नाम सोनिया अं अस इत्थां जम्मू दा आं ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ